हमसब उत्तर भारतमे छिए हमरा सबके इधर दालि भात चोखा तैआर होइ छै दालि भात सब्जी तैआर होइ छै आओर जइसेकि इएहसब हमरासबके इधर तैआर होइ छै दक्षिण भारतमे होइ छै कि इडली डोसा साम्भर ईसब होइ छै हमसब उधरके खाना नहि तैआर करि सकै छिए हमरासबके उत्तर भारतके खाना हमसब तैआर कऽ लै छिए दूनू जगहके अलग अलग खाना होइ छै एहिके लेल हमसब अपने इधरके खाना तैआर करि सकै छिए उधरके खाना हमरा सबसँ नहि बनि सकै छै हमरा सबके बनाबेमे परेशानी हो सकै छै